ओम दिन्थिफुंनाय एबा एक्सफ' आवहाथ' आङो थांफेरनाय जादों जेरै गुबुन गुबुन हेन्दलुम एक्सफ' बा बिदिनो गिदिर गिदिर एक्सफ'फोरखौ लाबोनाय जायो जोंनि जायगायावबो जेराव बेबायदिनो गुबुन गुबुन इन्दास्ट्रिफोरनि ओह गाननाय जोमनाय दख'नाफोर लाबोनाय जोमग्रा लाबोनायफोरखौ जों नुनो मोनो बेबायदि गिदिर गिदिर एक्सफ' एकजिबिसनफोरखौ लाबोनायखौ नुनो मोनो आरो थांफेरनाय जादों आङो थांनानै गोबां मोजां मोनो मानोना जोङो बेबादिनो गुबुन गुबुन ओम हारिनि बा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दानाय लुनाय लाना हैनायफोरखौ जों नुनो हायो मोजां मोजां आरो जोङो बाइनोबो सान्स मोनो बे समावनो आरो बिदिनो नोंथाङा बिमोनथिखौ खोथानो हागोन नामा थांफेराखैब्ला नों थांनो लुगैदों नामा